جی میں زید ٹریول ایجنسی سے بات کر رہا ہوں جی دلی میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ گھوم سکتے ہیں آپ بتائیں گے کون سی جگہ پر گھومنا چاہتے ہیں آپ

جی جی ٹھیک ہے تو سر میں یہ پوچھ رہا تھا میں پوچھ رہا تھا کہ آپ آپ پوری فیملی کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں یا آپ اکیلے ہیں یا کپل ہیں کتنے ممبر ہیں سر کتنے ممبر ہیں آپ پانچ لوگ ہیں تو آپ کے لیے چھوٹی بڑی گاڑی چاہیے آپ کو کنفرٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے لیے بڑی گاڑی کرا دوں گا ارینج اور میں آپ کو بتا دوں سر آپ کا دلی میں گھومنے کا پورا جو بجٹ ہوگا پورے دن کا اس میں آپ کو صبح مارننگ میں پک کیا جائے گا بریک فاسٹ وغیرہ بھی کرا کرایا جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے بعد پہلے جو آپ کا روٹ ہوگا پہلے ہوگا انڈیا گیٹ انڈیا گیٹ کے بعد پھر ہم لودھی گارڈن جائیں گے پھراس کے بعد لنچ کر لیں گے اور پھر دوسری جگہوں پر جائیں گے تو اس میں جو آپ کا پورا بجٹ بیٹھے گا وہ تکریباً تکریباً پندرہ سے بیس ہزار کا بیٹھے گا سر سر دیکھیے یہ میں نے آپ کو بے فکر رہیے سر ہماری ایجنسی کے ایجنسی سے ہمارے ڈرائیورس کی آئی ڈی وغیرہ سب گاڑی سر مہندرا کی بھیج دوں گا بولیرو سر دیکھیے میں آپ کو ایئرپورٹ سے ٹھیک ہے میں ایئرپورٹ سے پک کرا دوں گا آپ کو لیکن سر ٹھیک ہے سر ایسے ہی ڈرائیور ہم لوگ رکھتے ہیں یا اس طریقے کے لوگ ہیں جن کو ساری نالج ہوتی ہے پوری دلی گھومے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر کل کل ٹھیک ہے نیکسٹ آپ سے تھوڑا سا ایڈوانس آپ ففٹین جس میں سے آپ مجھے نہ پانچ ہزار روپے آپ ایڈوانس میرے کو بھیج ہاں اسی نمبر پہ ٹھیک ہے